तव्हांखे कुकिंग छो पसंदि आहे मूंखे कुकिंग इन जे करे पसंदि आहे सुबुह जो उथदे सां रसोई में वञिणो आहे चांहि ठाहीणी आहे चांहि खां पोइ नाश्तो नाश्ते खां पोइ ॾींहं जी रोटी कर ॾींहं जी मानी ठाए करे मस्तु थींदा आहियूं वरी शाम जी चांहि वरी राति जी रोटी अहिड़े में कुकिंग ई अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें आदतु पइजी वई आहे सुबुह जो अलॻि अलॻि तरह जा नाश्ता खपनि ॿारनि खे ॾींहं जो रोटी में बि अलॻि अलॻि वैराइटी हुजे त ठाहींदे ठाहींदे इंट्र्स्ट ठही वियो आहे उनमें मज़ो अचण लॻी वियो आहे हाणे लॻदो आहे की जंहिं शइ में तारीफ़ खे उहा शइ ठाहिया इन चक्कर में मां अलॻि अलॻि तरीके़ जा कुकिंग शो ॾिसा थी वरी हुननि में ठाहिण वारी जेके रेसिपी उन्हनि खे यादि करे करे लिखी लिखी करे नोट करा थी नोट करण खां पोइ वरी उहा समाणु घुराए करे मां शाम जे टाइम ते वरी हिकु हिकु वारी त थोरो थोरो ठाहींदी आहियां की तव्हांखे ख़ुदि खे ख़बर पए की टेस्ट कीअं आहे जेकी शइ खे मूंखे टेस्ट सुठो लॻे थो हूअ ॿारनि जे लाइ मां ॿिए ॾींहं ते वरी को ठाहींदी आहियां राति जो वरी हू हीअं कंदी आहे की कुझु अलॻि सां कोई स्वीट डिश ट्राए करा या कुझु करा जीअं घर वारा ख़शि थियनि हुनखे मुंहिंजी कुकिंग जी कोई शइ अहिड़ी हुजे के असां उन्हनि खे तसली थिए की भई हा भई सुठी बि आहे हैल्दी बि आहे मां हीअ बि ॾिसंदी आहियां की कोई ए न हुजे के भई बर्गर पिज़्जा विज़्ज़ा ठाहे करे सिरफ़ छड़ो टेस्ट ॾिसा ॾिसणो पवंदो आहे हुननि जे अंदरि केतिरा न्यूट्रिशन इन किथे उननि खे उननि जी रिक्वायरमेंट आहे कंहिं शइ खे उन्हनि खे टेस्ट खपंदो के कहिड़ी शइ ऑफिस में खणी वञी सघंदा नी ज्यादा देरि तक जेकी शइ ख़राब न थिए उहा शइ ठाहिया या वरी जे ॾींहं कॾहिं कॾहिं ट्रेवल वञ ट्रेवलिंग ते वञिणो हूंदो आहे त कई शयूं कोकियूं थी वियूं पकवान थिया या वरे लडूं माजून जेकी शइ ज्यादा टाइम तक हली सघे वरी उहे शयूं ठाहींदी आहियां ॿार वञी करे ज्यादा होटल जो न खाइणो पए अहिड़े हिसाब सां पैकिंग करे करे वेंदा आहियूं कुकिंग कंदे कंदे कंदे इंट्र्स्ट वधदो वियो इन्हीअ करे मूंखे कुकिंग मुंहिंजी फेवरेट हो ठही वई हाणे कुकिंग सां गॾु गॾु ईअं आहे के स्वीट डिश ठाहे ठाहे करे एतिरो सुठो लॻंदो आहे की मुंहिंजी साहेड़ियूं मूंखे फोन करे करे चवंदी आहे की थोरो माजून ठाहे ॾिए थोरा लडूं ठाहे ॾिए हाणे मां हर तरीके़ जी रोटी बे झिझक बिना भाव ज ठाहींदी आहियां पहिरों थोरो ॾकंदी हुयमि हाणे त सिरफ हीअ ख़बर पंवदी आहे की छा ठाहिणो आहे अच्छा हीअ ठाहिणो आहे की झटपट समानु कढी करे शुरू थी वेंदी आहियां पंज दफ़ो ज्यादा टाइम पंहिंजो रसोई में ई कढंदी आंहियां अगरि ठाहिण सां अगरि मूंखे धीरे धीरे खाइण जो बि शौंक़ु थी वियो आहे